आङो जेब्ला द' थाखो मोनदोंमोन अब्ला बे समावनो संनायखौ जागायजेनदोंमोन आरो द' थाखो समावनो आङो गिबि खेब संजेनदोंमोन ओंखाम ओंख्रि एबा फाजाखौ संनायनि नेमफोरखौ आइनाव सोङै सोङै आङो संदोंमोन आरो मानोना आङो बे द' थाखोआवनो गिबि खेब संजेन्नायमोन नालाय आं संनायनि नेमफोरखौहाय मोजां मिथियामोन एबा माबोरैहाय ओंखामखौ सङो माबोरै ओंख्रिखौ सङो एबा फाजाखौ एवो बेफोरनि फारसे आंहा जेबो गियान गैयामोन बिनिखायनो आङो आइनाव सोङै सोङै संदोंमोन नाथाय गोथाव जायाखैमोन मानोना आंनिया फार्स्ट टाइममोन नालाय एबा गिबि खेब संजेनदोंमोन नालाय आं संनायनि माखासे नेमफोरखौ मिथियामोन आरो बिनि थाखायनो आंनि संनाया माने गोथाव जायाखैमोन आरो नाथाय बे समावनो आं माबोरै सङो माबोरै मायो बेफोरनि फारसे एसेब्लाबो गियान मोनदोंमोन आरो मोजांबो मोनदोंमोन खि आं बे समावनो माने संनायखौ गिबि जुरिजेन्नानै माबोरै गोथाव खालामो बा माबोरै मोनसे फाजाखौ गोथाव खालामो बेखौ माने बेनि सोमोन्दै एसेबाबो आङो रोंनो एबा सोलोंनो हादोंमोन आरो आइनिफ्राय मानोना आइया आंखौहाय रोङै रोङैफोरखौ सिखायबाय थादों आरो थुलुंगाबो होदों खि जेनेबा माबोरै सङो माबोरै मायो माबोरै संबा माबोरै गोथाव जायो बेफोरखौ खोन्थाना होबाय थादोंमोन आरो